जोंनि ओनसोलनि देहा फाहामसालिफोराव आङो माखासे मानसिफोरखौ मानि गोबाव सम नेनांनाय नुनो मोनो जेब्लानो हस्पिटालाव थाङो जेनेबा बिसोरखौ गसंबाय थानाय नुयो आरो बेनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे जानो हागौ देहा फाहामसालियाव

बे जा देहा फाहामसालियाव थांग्राफोरखौ बिसोरखौ नेनांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मानसि खमबो जानो हागौ देहा फाहामसालियाव माखासे मावग्राफोरा बेनि जाहोनावनो माने नेनांनायफोरा जायो आरो जानो हागौ मोनसे जाहोनानो जाबाय बिसोरनि डक्ट'रफोरा एबा नार्सफोरा एसे उनावसो फैयो आरो लेट फैयो बेनि जाहोनावनो नेनांबाय थानाय जायो बेनि जेंनायानो जाहैबाय बिदि नेनांबाय थायोबा माने मानसिया जुदि बेमारि जायो बांद्राय जायोबा इमार्जेन्सि थांनांगौ जानाय समाव माखासे जोबोद गोनांथार जायो जब्राया बारा जायोब्ला बेखौ गोख्रैनो नायनांगौ जायो दा बेनिखायनो बेबायदि फाहामसालियावहाय गोबांथार जेंना नुजाथियो सोरहाबा बिदिनो नेबाय थानायावनो थैनो गोनांबो जायो आरो सोरहाबा बिदिनो फैफिननायबो जायो आरो दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ